हैलो ठीक ठाक जनाब हंजी सर हंजी सनाओ केह् प्राॅब्लम अबा दी

अच्छा अच्छा ठड़ा पानी बी नी पीन होंदा इलाज तुसें औना पौना फ्ही क्लिनिक सबेरे दस बजे शा लेइयै शामी चार बजे तक फीस पंज सौ रपेआ हंजी हंजी उ'ऐ परानी हंजी हंजी हां नम्बर लखाई सकदे तुस हून बी लखाई सकदे तुस ते बाद च बी लखाई सकदे

हंजी हंजी कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं आओ तुस चैकअप करवाओ कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं तुस आओ चैकअप कराओ फ्ही दिक्खने आं केह् प्राॅब्लम ऐ केह् हंजी हंजी चलो दवा चेंज करी दिन्ने

अच्छा जेह्की पैह्लें दवा दित्ती ओह्दी पर्ची पुर्ची पेदी ऐ थुआढ़े कोल हां ते कोई गल्ल नेईं तुस पराने आह्ली पर्ची बी लेई आएओ नीं दिक्खने हंजी हंजी अच्छा अच्छा ओह् में समझी गेआ गल्ल समझी गेआ समझी गेआ गल्ल तुस ओह् कोई गल्ल नेईं में समझी गेआ ठीक ऐ ठीक ऐ तुस आओ टेंम कड्ढी आओ कुसै दिन ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं हां फ्ही ओह् पता ऐ दिक्कत औंदी ऐ हंजी

कोई गल्ल नेईंं तुस अज्ज आई सकदे कल आई सकदे जदूं आई सकदे तुस आओ कोई गल्ल नेईं कल आई जाओ कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ तुस नां पता लिखाई ओड़ो अपना ते हूनै नम्बर लाई ओड़ने थुहाड़ा कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं आई जाओ तुस कल सबेरे जलदी पुज्जी जाएओ कोई दस बजे पुज्जी जाएओ नीं पहला नम्बर लाई ओड़गे थुहाड़ा ठीक ऐ ठीक ऐ फिर